जोंनि गामियावथ' बिबायदिनो दै साफ्लाइ इदि गैया दैमा दङ बेयावनो सुचगेट दं बेनिफ्रायनो दंग' बानायनानै बेजोंनो लाबोनानै जोङो जोंनि मावनांगौ आबादफोरखौ मावो बेयाव माय माय गायो माखासेफोरा ओरैनो फाथो फोयो बेफोर आबादखौनो मावनानै जोङो जायो आरो बेबायदि वाटार साप्लाइ दै साप्लाइनि जेबो सुबिदा गैया जोंनि बे गामियावहाय जायगायावहाय बिदिनो सुचगेट दङ बे सुचगेटनिफ्रायनो दंग' बानायनानै बे दंग'निफ्रायनो लाबोनानै जोङो जोंनि बोसोरसेनि जानो मावनांगौनि जि आबाद बेखौ जोङो बेजोंनो मावनानै बे दैनि बे दंग'नि दैजोंनो मावनानै जोङो जोंनि आबादखौ बुथुमो आरो बेखौनो जोङो जायो बेबायदि गिदिर वाटार साप्लाइ बिबायदि गैया बे दैनि दंग'नि दैयानो जोंनो जोंनि नागौबायदि दै नागौबायदिखौ बेजोंनो जोङो फुरा लाबोनानै जोंनि मायफोरखौ जोङो मोजाङैनो गायो आरो माखासेफ्रा बेबायदिनो गोबां दस्रा दस्रा रोखोमनि आबादफोर गायो सोरबोये सोरबाया बेबायदिनो दालिफोर फोयो आरो सोरबाया बेबायदिनो फाथो फोयो आरो सोरबाया बेबायदिनो दा मेसें समावथ' सोरबाया बेबायदिनो जुखामनो मानो बिदिनो फोगोन बे दंग'नि दैजोंनो बे गासैबो खामानिफ्रा जोंना मावजोबजायो आरो जायोबो आबादफोरखौबो जोङो मोजाङैनो मोनो बे दंग'नि दैजोंनो दैआबो जोंना मोजाङैनो फैखायो जोंनिया दैनि जेबो अभाब गैया बे दंग'नि दैआनो जोंनो मोजाङैनो मोजां आबादफोरखौ मोनहोयो